कांदे फुडें ना दोनशे रुपया किलो बटाट पन्नास रुपया हय हय भाजी खूब म्हारग जाल्या हय हय सामकी हय हय बरें बरें बरें बरें आनी कितें तुमी आनी कितें जाय केबेज बी आसा आं आं